तव्हां पंहिंजे बारे में कुझु ॿुधायो मां मां पहिरियों पुराणी दिल्लीअ में रहंदी हुअमि पुराणी दिल्लीअ में माउ पीउ सां गॾु माउ पीउ सां गॾु रहंदी हुअमि ऐं मुंहिंजा मां माउ पीउ ऐं खे पाकिस्तान मां आहियां हुआ उन्हनि हिते बि पंहिंजो कमु चालू कयो और मलका गंज में पुराणी सब्जी मंडी में ई पंहिंजो मकानु हुओ हेठि मथे ॿ मकान हुआ वरी धीरे धीरे भाउ जी शादी थी न वरी भाउ जी भाउ खे अलॻि मथे मकान ॾिनोसीं वरी तंहिंखां पोइ असां ऐं पंज भेनर आहियूं पाण पाण में बि ऐं पंज भेण भेनर पढज पढज कंदासीं ऐं पाण ख़ुशि ख़ुशि ख़ुशीअ सां गुज़ारो कंदासीं खिलंदा ॻाल्हाईंदा पढ़ंदा इकठा हुआसीं ऐं धीरे धीरे असां वॾा थियासीं त पोइ असांजे मुखे होम नर्सिंग जो कोर्स सिखायो इंदिरा हॉस्पिटल अॻिता पवंदो उन में वञी करे सिखियमि वरी तंहिंखां पोइ उन ई खां पोइ वरी ऐं मां हाई सैकेंडरी बि कई ऐं छुटियुनि छुटियुनि में ॿिनि महीननि जी छुटियूं मिलदियूं पहिरियों त पोइ ॿिनि महीननि जी छुटियुनि में ईअं कोर्स सेखारींदा हुआसीं कुझ न कुझ सभ भेनर धीरे धीरे कंहिं कोई कोर्स कयो कंहिं कोई कोर्स कोर्स कयो पाण में इहे कोर्स कोर्स सिखी करे पोइ असां इहे हुन में पोइ पोइ असां हुते माउ पीउ में गुज़ारो ॾाढो मुश्किल सां थींदो हुओ असां बसि सिर्फ़ु भाॼियूं मुंहिंजो पापा पाण भाॼियूं लॻंदो हुओ घंटा घर में हुता घंटा घर मां पोइ ईंदा हुआ ॾंध राति जो देरि सां ईंदा आहे ऐं असां सभु भेनर मिली करे उन्हनि जी हैल्प बि कंदासीं थोरी बहुत घर में घर में ॾिसु सभु हसी ख़ुशीअ सां रहंदासीं तंहिंखां पोइ वरी हाई सैकेंडरी कंदे मुंहिंजी शादी थी वई शादी फिर मुंहिंजी लाजपत नगर में थी लाजपत नगर मां सभु असांजी फैमिली वॾी हूंदी हुई इकठी फैमिली जॉइंट फैमिलीअ में रहियासीं उते जॉइंट फैमिली में ई पले ॿार वार सभु इकठा ई जॉइंट फैमिली में थिया वरी पोइ ॿारनि के पढ़ायो लिखायो हाणे सभु ॿार पंहिंजो पंहिंजो पंहिंजो पोजिशन ते ॿीठा आहिनि ऐं सही आहे हाणे घर में खुशहाल खुशहाल ज़िंदगी आहे